हलो हाँ मैम हो रही है बताइए सेवा करें आपकी अच्छा अच्छा हाँ अच्छा अच्छा हाँ हाँ कहाँ जाना चाह रहे आप अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ चलो कितनी है फैमिली में कितने लोग हैं आपकी अच्छा अच्छा हाँ हाँ तीन दिनों के लिए हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगी मिल जाएगी ये हमारी गाड़ी तो बहुत अच्छी है इसमें सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं इसमें मतलब आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत वाली बात नहीं है सारा सब कुछ हमारी गाड़ी में उपलब्ध है हाँ बिल्कुल इंसोरेन्स सब कुछ है इसमें किसी प्रकार की दिक्कत वाली बात नहीं है तीन दिन का तो एक हज़ार का दस एक दिन का दस हज़ार लगेगा तो तीन दिन के लिए आप चाह रही हैं तो इसमें तीस हज़ार लग जाएगा आपको अच्छा तो मैम तीन दिन आपके साथ रहना है तो फिर इसमें कम नहीं हो पाएगा न फिर क्योंकि वैसे ही थोड़ी दिक्कत वाला काम हो जाएगा कन्टिन्यू आपके पास रहेंगे तो कैसे कम होगा चलो तो हम तीन दिन का वैसे तीन तीन हज़ार कम हो जाएगा इससे ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा ठीक है और किस डेट में चाहिए आपको अच्छा अच्छा हाँ हाँ चलो ठीक है मैम और किस टाइम पर मतलब निकलेंगे आप ये सब टाइम वगैरह हमें बता दीजिएगा ठीक है धन्यवाद